आङो जोंनि गामिनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि गामियाव बैसागु फोरबो आरो लोखि फुजा फालिनाय जायो जोंनि गामियाव बैसागुखौ गोबां गामि खौसे जानानै बादायनाय हाबाफारि लायो

बैसागु बादायनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफ्रानो बाहागो लायो रंजानाय फोरबो बर'नि मोनसे हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनायाव बयबो हेफाजाब होयो खौसे हेफाजाब होलायनानै जोंनि बे बैसागु फोरबोखौ फालियो बैसागु हारिमुआ जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोरबो बैसागुजों जों जोंनि बर'नि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो गाननाय जोमनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै जों जोंनि बर'नि सिनायथिखौ होनो हायो जोंनि गामियाव गोबाङानो फ्राय बर' सुबुं गोजा